अपने अपने घरै दे प्याड़े अपने बनाए दा आह्लड़े बनाई दित्ता असें चिड़ियां औंदियां हियां पैह्लें इ'यां गै औंदियां हियां बचैरियां ते उ'नेंगी असें घौंसला बनाई दित्ता आह्लड़ा लाई दित्ता किश कन्नै बनाई दित्ता पानी रक्खेआ मिगी सगुंआ बड़ा प्यारा लगदा जिस दिन कुतै भुल्ली बी जाह्चै अस आपूं बोलदियां रौंह्दियां भाई चौल निं थ्होए बने दे चौल बी देई ओड़ने अस बाजरा दिन्ने उ'नेंगी किश किश दिंदे रौह्न्ने जे किश हत्थें च आवै पर जैदा अ'ऊं बच्चें गी बी समझान्नी इ'नें जानवरें आपूं थोह्ड़े लेइयै खाना होंदा असें गै देना होंदा असेंगी इं'दे पिच्छे मिले दा असें इ'नें गी देना बड़ा पुन्न आह्ला कम्म ऐ सभनें गी आखनी भाई इ'यां करो भाई चिड़ियें आस्तै बनाओ

असें इन्ना ते ओह् बी कड्ढे दा होंदा बनाए दा ओड़ जेहा उत्थै निक्के जानवर बी पींदे पानी आह्नियै अस चिड़ियें दा बड़ा खास ध्यान रक्खने आं अस चिड़ियां पक्खरू पखेरू बचैरे दूइयां होंदियां जेह्ड़ियां गटारियां होंदियां ओह् बी साढ़े कोठे पर बी बौंह्दियां आह्नियै उत्थै बी बौंह्दियां अस दिंदे रौह्न्ने डार भरी भरियै बोलदियां करदियां औंदियां जंदियां अंदरे च बी फिरदियां साढ़े अंदरै च बी बनाना लगियां हियां अंदरा असें बाहर गै लाई देई ओड़ेआ उ'नेंगी ते उ'नें बच्चे बी कड्डे बच्चे बी दो दो भरी डार उ'नेंगी होर घौंसले बनाई दित्ते असें शैल खंदे रौंह्दियां कुतै कुतै दा सगुआं होर बी डारें दे डार औंदे ते खंदे ते उं'दे पिच्छे असेंगी बी मिला दा ते अस बी देआ ने उ'नेंगी ते साढ़ा इ'यै जेह्ड़ा अपने हत्थें देई लैगे इ'यै ऐ पुज्जना असेंगी बी इ'यै मिलना अग्गें जाइयै इत्थै केह् लैना बच्चे निक्के निक्के बच्चे ते में होर चाह्न्नीं होर घौंसले लान होर करन मिगी बड़ा प्यारा लगदा निक्के निक्के होर माल बच्छू बी असेंगी प्यारा लगदा जानवरें कन्नै ते बड़ा गै हिरख ना ओह् कोई बोल्ली थोह्ड़े सकदे बचैरे उ'नेंगी असें के देना होंदा खान बचैरे उं'दे पिच्छे असेंगी बी मिलना ते अस बी उ'नेंगी देगे कन्ने शैल लगदा जैदा मिगी गार्डन मी सोचनी भरे दा रौंह्दा मेरे अग्गें पिच्छें फिरदे रौंह्दे अस कम्म करदे ता तामीं जाइयै कुतै अग्गें पिच्छें चुर चुर करदे रौंह्दे निक्के बच्चे चिड़ियां बोलदियां रौंह्दियां शैल लगदा